असांजे गुजरात में घणा ई मशहूरु बाज़ारि आहिनि जीअं त सूरत में इनोवेट मॉल अमदाबाद में वीआर मॉल राजकोट में झूडियो मॉल ऐं सूरत में वॾे में वॾो बजार नंढो बाज़ारि आहे सूरत जे मॉल में शादीअ जा जोड़ा चोली साड़ी झाम सुठा मिलंदा आहिनि असांजे गुजरात में घणा ई शहरनि में रस्तनि ते बाज़ारि भरजंदियूं आइन जूनागढ में रिलायंस मॉल विमाट मॉल डीमाट मॉल आहे सभिनि मॉलननि में कुर्ती जाम मिलंदियूं आहिनि अलॻि अलॻि मॉल में अलॻि अलॻि नमूना हूंदा आहिनि सभिनि जो अघ बि व्याजिबी हूंदो आहे तंहिं करे सभिनि खे हिकु वार वीआर डीमाट मॉल जहिड़े मशहूरु मॉलनि में हिकु वार वञण घुरिजे